لوگ اپنی اردو زبان کو دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے استعمال اس طور پر کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اردو زبان نہیں بول پاتے ہیں وہ اس طور پر کرتے ہیں کہ اگر انگریزی میں بول رہے ہیں تو انگریزی میں کچھ اردو کے الفاظ استعمال کرتے ہیں یا ہندی بول رہے ہیں تو ہندی میں کچھ اردو کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اگر وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو ان الفاظ کی انگلش میں ہی تشریح کر دیتے ہیں اور سمجھا دیتے ہیں تو پہلے الفاظ سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں پھر جملہ میں آتے ہیں اور آہستہ آہستہ سامنے والے کو سمجھ میں آنے لگتا ہے اردو زبان بھی انہیں پسند آنے لگ جاتی ہے